हैलो तुस शाह जी बोल्ला दे नमस्ते शाह् जी केह् हाल ऐ ठीक ओ बस ठीक सर शाह् जी दस्सेओ एह् बूट लैना में पैह्लें बी थुआढ़ी हट्टिया बड़ी बारी औंदा रौंह्दा ते एह् में पैह्लें बी कोस्टर दा बूट लैता इक ते हून मी दस्सो तुस भी केह्ड़े केह्ड़े थुआढ़े कश इस बेल्लै डिजाइन ऐ पेदे कोई जिसी मतलब शैल जेह्का चली जा शैल नेहां प्राइस बी जेह्दा रेट शेट बी घट्ट होए ते जैदा हंडी जा ओह् मी दस्सेओ तुस हंजी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मलब शैल इ'यां मलब जि'यां कुतै आनलाइन कुतै ब्याह् आस्तै बी जि'यां बंदा कुतै अग्गें पिच्छें बी पाई सकै कि सारे कम्मै चली जा ना उ'ऐ चीज चाहिदी मतलब ते होर प्राइस शाइस किन्ना ऐ एह्दा कोई दस्सेओ दे मतलब केह् नार्मल च एह् इक्कै इक्कै क्वालिटी कोस्टर गै रक्खा देओ तुस अच्छा अच्छा ते होर कोई दूआ जेह्ड़ा इसदा बगैरा कोई अच्छा जेहा डिजाइन जेह्का मतलब नेईं हां ओह् ते ऐ करी लैह्गे पर लेकिन प्राइस शाइस तुस करेओ अपने स्हाबै नै की के अस पैह्लें बी औंदे रौंह्दे हे थुआढ़े कोल बड़े बारी पैह्लें बड़ा समान लैता ते हां आं नेईं ओह् ते औंदा अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ ठीक ऐ शुक्रिया